जोंनि ओनसोलाव जिब जुनार फाहामग्रा बेराम गोयै बेराम गोयै खालामग्रा बा बेरामखौ फाहामनो हानाय जिब जुनारनि थाखाय डक्टर दङ जोंनि गोजान जायो जानायालाय माहाय इसे गोजान थांनो गोनां जायो बेफोर थांनाय समाव जोंहा खरसा जायो बे मुलिखौ जोंनो मोजांखौनो बाहायनो थिनहरो न'आवबो गावसोरबो मोजां क्लिनिकखौनो हरनानै बे मेदिसिनखौ होनानै जिब जुनारनि जिब जुनारखौ जोंनि जिब जुनारखौ मोजाङै मोजां खालामनानै हरो हरनाया ओमफ्राय आरो मुलि सुलि हरनानै जों जिब जुनारखौ मोजां खालामफिन्नो हायो बे बेमारनिफ्राय बे बे बेमारनिफ्राय जों मोजां खालामफिन्नो हायो बिनिफ्राय जों थांनाय समाव

जुनार एबा जिब जनारखौ जोङो लांनाय समाव जोंहा गोबां खरसा थाङो खरसा गारि गारि मथर लानानै जों लांनो गोनां जायो जाहाथे बे लांनाय समावनो जोंहा गोबां खरसा जानानै फैयो खरसा जाना फैनाय समाव जोंनि जिब जोंनि जिब एबा जुनारा थांनानै थायोब्ला जों गोबां